हमरा आरके मैथिली भाषा बोलय लए बड़ा बढ़िआँ आबैये इहाँ आरके हमरा मैथिली भाषा सिखाय दिअ हमरा आरके बापे दादा मैथिली भाषा बोलय रहय आओर सुनय रहियै लेकिन जे छै से मैथिली भाषा एनाय जे छै नहि हमरा आरके जानलियै यऽ जे केनाके बोलय छै केहन हइ छै मैथिली भाषा हमरा आरके सभदिन जे छै से ओहिना ठेठिये बोललियै यऽ नहि कहियो बोलय लए आबय छै लोग हिन्दी बोलल अंग्रेजी बोलल हमरा आरके सभदिन ठेठिये बोललियै ठेठिये बोलय छियै केहन हइ छै मैथिली भाषा केनाकऽ बोलय छै उ सुनय लए जे छै हमरा आरके बहुत अथी छियै ककरा कहय छै मैथिली भाषा हमरा आरके बच्चेसँ जे छै से नऽ ठेठिये सभदिन बोललियै तऽ ठेठिये बोलय छियै हिन्दी बोलय लए नहि आबय छै अंग्रेजी बोलल नहि आबय छै उ सभ गप समझमे नहि आबय छै मैथिली भाषा केना कऽ बोलय छै ई से गप समझमे नहि आबय छै सभदिन हमरा आरके अहिना ठेठिये बोललियै यानि ओहे ओहे इएह बोलय छियै हमरा आरके केहन हइ छै मैथिली भाषा ककरा कहय छै मैथिली भाषा कहियो बोलबे नहि करलियै किछु समझबे नहि करलियै